हाँ मध्य प्रदेश में मैं बहुरिया और बंजारा जनजाति के बारे में जानता हूँ यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पर मेरे क्षेत्र में शिक्षा को ले करके काफ़ी अच्छे स्कूल हैं काफ़ी अच्छी कॉलेजेस हैं जहाँ पर अच्छी शिक्षा प्रदान होती है और स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूँ तो अच्छे अस्पताल हैं अच्छी जहाँ पर इलाज होता है डॉक्टर उपलब्ध रेहते हैं और यदि हम इसी को ले करके यदि हम इन जनजातियों की बात करें जो मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए वो उनको बहुत चुनौतियों सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके क्षेत्र में अस्पताल लगभग न के बराबर होते हैं अस्पताल की कोई सुविधाएं नहीं होती हैं यदि अस्पताल होतें हैं तो उनमे डॉक्टर नहीं होते हैं और इसके अलावा शिक्षा की यदि हम बात करें तो वहाँ पर उनके क्षेत्र में स्कूल भी नहीं हैं और स्कूल नहीं हैं इतनी शिक्षा भी नहीं प्रदान की जाती है ताकि वो लोग सक्षम बन सकें और इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे जल नल वगैरह की सुविधाएं होती हैं वो भी उनकी उनके यहाँ उनकी क्षेत्र में कम ही रहती है तो इस लेबल हम कह सकते हैं कि मेरा मेरे क्षेत्र में और इनके क्षेत्र में काफ़ी अंतर है उधर मूलभुत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी हैं इधर हमारे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की परम्परा पूर्ण सुविधाएं हैं